जीअं त असाजे भारत देश में मुख्यु तीर्थ स्थल आहिनि मुख्यु जीअं की आयोध्या हरिद्वार वृंदावन अमरनाथ यात्रा अमृतसर वैष्नो देवी उज्जैन इन्हनि इहे सभु असाजे मतिलबु भारत देश जा मुख्यु तीर्थ आस्थान आहिनि इन्हनि मां असां माता जा पुॼारी आहियूं असां माता खे मञींदा आहियूं त मां हिकु दफ़े माता जी मन्नत कई हुई त की भई मुंहिंजो पंहिंजो घरु थींदो त असां वैष्नो देवी ज़रूरु वञींदासीं छोकी असां माता जा नव ॾींहुं नवरात्रा रखंदा आहियूं अखंड जोति ॿरंदी आहे ऐं माता जा ॾींहुं राति असां ध्यानु करे करे एकाणो कंदा आहियूं मतिलबु असां जाम सुठी तरह सां नवरात्रा साल में ॿ दफ़ा मल्हाईंदा आहियूं त मुंहिंजी मेन विश्वास माता जे मथां आहे त मां वैष्नो देवी जी प्राथना कई हुई की मां जॾहिं पंहिंजो घरु वठां तॾहिं तुंहिंजा दर्शनु करा न त मथे पंधु ईंदसि त असां फ़ैमिली सां गॾु वैष्नो देवी विया हुआसीं वैष्नो देवी लाइ असांखे पहिरीं कटरा लहिणो पियो कटरा खां पोइ हुतां गाॾियूं आहिनि जेके अॻियां माता जे द्वार अथई वठी वेंदियूं आहिनि हेठि ताईं त असां हुतां कटरा लही करे गाॾी कईसीं ऐं गाॾी खां पोइ असां माता जे दर्शनु लाइ सनानु पाणी करे निकितासीं मथे चढ़ण जी चढ़ाई करण लाइ असांखे घोड़ो या कुझु बि हीअं सावधानु न करिणो असांखे पंधु वञिणो त असां धीरे धीरे करे टई ॼणा पंधु निकितासीं जीअं मुंहिंजो घोटु मां मुंहिंजी धीअ यात्रा लाइ पंधु निकितासीं चढ़ंदे चढ़ंदे विच में रुकी रुकी माता जो दर्शनु करण लाइ जाम चढ़ण ई आहे घटि में घटि चोॾहां पंद्रहां कलाक ई चढ़ाई आहे जेतिरो इंसानु हली सघे जंहिंजी जहिड़ी श्रद्धा सां हली सघे विच में असां असां चढ़ंदे चढ़ंदे लंगरु विच में हुओ माताजो हुते असां लंगरु प्रसाद खाधोसीं थोरी देरि आरामु कयोसीं आरामु करण खां पोइ वरी थोरी चढ़ाई कईसीं वरी चढ़ंदे चढ़ंदे राति थी वेई त राति जो माता जो दर्शन न करण जे करे असां राति इअं ई हुते रुकी वियासीं त थधि एतिरी की असां न सुम्हीं सघूं न वेई सघूं न कुझु करे सघूं ऐं पेरनि में हेतिरी सुजनि हेतिरी थधि न की असां कुझु समुझ में ई न पियो अचे की छा कयूं या सुम्हूं या पेर दबायूं इअं कंदे कंदे असां मथे माता जा चढ़ियासीं सुबुह थी असुर जो छहे पंजे छहे बजे चढ़ाई कई माता जो दर्शनु करे करे सुख सां दर्शनु करे वापसि रिटन आयासीं अहिड़ा त्योहारनि जे बारे में असां परंपराऊं आहिनि जेके असां मञींदा आहियूं मञाईंदा आहियूं ऐं माता खे मञींदा आहियूं